हमारे यहाँ विद्यालय में हिन्दी का बहुत बड़ा महत्व है विद्यालय हमारे यहाँ कहीं कहीं पर किसी गाँव में दो दो विद्यालय हैं किसी भी गाँव में एक भी विद्यालय नहीं है जहाँ पर विद्यालय नहीं है वहाँ से दूर दूर के बच्चे दूसरे गाँव के विद्यालय में जाते हैं और हिन्दी के माध्यम से उनको शिक्षा दी जाती है और किसी विद्यालय में कोई अध्यापक की कमी है जोकि सरकार से आग्रह किया जाता है कि वहाँ पर शिक्षक की नियुक्ती की जाए और यह कहीं कहीं ऐसे है कि विद्यालय में अध्यापक तो हैं लेकिन एक ही बच्चे सही ढंग से नहीं पहुँचते हैं अब उनके लिए भी आग्रह किया जाता है कि बच्चे गाँव से अच्छे ढंग से पढ़ाई करने के लिए भी स्कूल पहुंचे यह सरकार हमारी जो है इसके लिए अच्छी योजना चला रखते हैं जो योजना के सर्वत्र से चलाया जा रहा है और योजना से ढेर काफी सुविधा मिल चुकी है कि बच्चे अब सतर्क हो गए हैं हिन्दी माध्यम से काफी आगे बढ़ रहे हैं और बच्चों को जो है उचित शिक्षा मिल रही है

बच्चों को उचित शिक्षा मिल रही है और बच्चे जो हैं सही ढंग से अपने विद्यालय आ जा रहे हैं विद्यालय में उनको शिक्षा दी जा रही है लेकिन एक इस धारणा से हर हजरा यही किया जाता है कि जिस विद्यालय में अध्यापक नहीं है उनकी सही ढंग से वहाँ पर सुनिश्चित तौर पर नियुक्ति की जाए जिससे कि बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके और हिन्दी के माध्यम से बच्चे आगे बढ़ें हमारी मात्रभाषा हिन्दी है हिन्दी को हमें हर हालत में आगे बढ़ाना है हिन्दी से ही हमारा देश आगे बढ़ेगा और हिन्दी से ही जो है गौरव भी बढ़ेगा जब हिन्दी नहीं होगी तो गौरव नहीं होगा हमारा हिन्दुस्तान ना के बराबर होगा हिन्दी से ही हमारे देश का नाम हिन्दुस्तान पड़ा और हिन्दुस्तान है तो हिन्दी का है तो इसलिए हमें हिन्दी से वही सम्पर्क है जो हिन्दुस्तान से है हमें हिन्दी भाषा का बराबर याद रखना है और हिन्दी भाषा के लिए अध्यापक सुनिश्चित तौर पर विद्यालयों में रखेगा जिससे विद्यालय में अच्छे ढंग से हिन्दी का प्रांगण शिक्षा मिले हम सरकार से यही अनुरोध करेंगे कि सरकार हमारे लिए हिन्दी की भाषा में बढ़े और कठिनाई से परिश्रम करके हिन्दी के लिए ज़्यादा परिश्रम करें कि हिन्दी के अड़चनों को दूर करे जो हिन्दी में या आगे बाधा आती है कहीं कोई कोर्ट कचहरी में ये इसका स्थान रखते हैं वह इंग्लिस का स्थान हटा करके हिन्दी का ही होता रखे वकालत जो है इंग्लिस में जो पढ़ाई होती है उसको हटा कर हिन्दी में ही किया गया था जिससे जो है हमारे यहाँ की जनता मात्रभाषा हिन्दी है हिन्दी में वह भाषा को समझेंगे अब हिन्दी में जब वकालत करने वक़ील खड़े होते हैं इंग्लिस में बाते करते हैं तो जनता उनकी बात को समझ नहीं पाती इसलिए हिन्दी का पतन हो जाए इसको हटा करके उसको हटा करके हमारे यहाँ मातृभाषा हिन्दी का उपयोग किया जाए अंग्रेजी का माध्यम ख़त्म किया जाए यही जो है हमारे यहाँ हिन्दी भाषा का एक अवरोधक रास्ता है कि अंग्रेज़ी अंग्रेज़ी को यहाँ से हटा करके हिन्दी ही एक मुख्य भाषा बनाई जाए